आंनाव दोनखुमानाय मस्ला मस्लिफोर दं जाय जामुङाव गोथावसिन जायो आं बे मस्लाखौ दोनखुमायो आंनि संनाय जामुङाव आं बाहायो बे मस्लाफोरा जादों मिट मस्ला गरम मस्ला रसुन मस्ला चिलि पावडार बेफोर मस्लाफोरखौ आङो आंनि जामुं गोथाव गोथाव बानायनाय बानायनायाव होयो बे मस्लाफोरा बे मस्लाफोरखौ होयोबा आंनि जामुं आदार संनायफोराव गोथावसिन जायो बेनिखायनो आं बे मस्लाफोरखौ दोनखुमा दोनखुमा सिखोमानानै एसे एसे होयो बे मस्लाफोरखौ होयोबा जोंनि जामुं आदारा गोथावसिन जायो बेनिखायनो बे मस्लाखौ बाहायो